औ हेलौ

औ

थांनो थ' आंबो इसे गोबावसै थांयैया ओमफाय आं थांनाय समाव लामाया इसे मोजां जाबाय मोन बानाय बाय मोन ओमफाय दा माबायदि थाय बुंनो हाला आंबो मोजाङानोमोन लामाया

लामाया बेजों थ' बिराथ मोजां बिजों आङो दाखालि कारिगाव आव थांदोंमोनना आमफाय बिजों ओरै बिसमुरि साइद जों ओरै थबस्र' बारस' बोयोबा बिजों गुगानाय गैया लामाया नों फैनो हायोबा आरो फैनो रोङोबा मोजां आनो बिजों दालां आ थ' बानाय जोबबाय बानायनानै हा होजोबबाय मोन आङो फैयोबा ओमफाय दा माबाखौ समान बानायखोना बानायदोआ फ्लासटार माबाखौ दालायखौ लुदों ना लुयाखै बिखौ आं बुंनो रोंला आरो दालाङा थ' खोजोब खाबायमोन हाया खोजोब बायमोन जाजोबबाय मोनानो माबा समान ल' जायाखैमोन आरो हा ल' खोदों मोन ओमफाय दालाय होथ'याखैमोन खोजोबबायमोन खारजाबायमोन आरो गारिया आं फैबा नोङो माबा थिं कक्राझार थिं ओरै माबाथिं तिथागुरि तिनालि थिं फैयाबासिनो ओरै माबाजों फैदो नोङो बिजों आङो लामाखौ साबसिन मोनदों माबाजों नैबे बिसमुरिजों बिसमुरिजों ओरै थबस्र' बारस'बोनानै फैदो नोङो होमबानो

ब्रिज बायदि दालाङाबो मोजां जाबाय मोजां बानायबाय औ बिजोंनो

मोजाङै मोजां जाजोब्बाय ओरै मोजाङै नो दङ लामाया थिकयैनो दं

दे होमबा फैबानो जाबाय नोङो औ औ नों माजों माजों मोन्थियो बिजों फैबानो जाबाय दे दे